दिक्खो मेरा इक दोस्त हा ओ एंटर बड़ा शैल खेलदा फुटबाल खेलदा ते स्पोर्ट्स ही ओ अपना इयां पूरा अपना कम्म जान दिंदा पूरी ते अज्ज बड़ा शैल खेला दा ओह् ते बड़ा शैल खेला दा ते रब्ब उसी तरक्की देऐ और अग्गै जा खेलने बगैरा पैह्लें ओह् स्कूलें खेलदा हा फ्ही ओह् इयां थोह्ड़ा अपने कोला बड्डें स्कूलें जंदा हा खेलने फ्ही इयां डिस्ट्रिक वाइज अग्गै पिच्छै जंदा अज्ज ओह् बाह्र धोड़ी जंदा खेलने शैल भगवान उस्सी तरक्की देऐ उसी अस इयै चाह्ने कि अग्गै ओह् इंटरनैशनल धोंड़ी जा खेलने ते हुन जियां स्कूले च बड़े बड़े सस्पोर्ट्स अपने खेलना आवा दियां स्कूलें च साढ़ै इक कुड़ी ही बचारी इन्नी शैल खेलद पैह्ले ओह् अम्बागर्स स्कूल पढ़दी ही फ्ही नोह्ड़े कन्नै ओह् बड्डे बड्डे स्कूलें जन्दी खेलने अज्ज ओह् इंटरनैशनल गेदी ही उत्थै जित्ती आई कुश्ती दा घोल होआ उत्थै खेलने गेदी ओह् बड़ी शैल खेली भगवान तरक्की दिये अस चाहन्ने कि स्कूलें इयां इयां शैल बच्चे काबिलियत होन ओह्दे अंडर अपने इंटरनैशनल जान खेलने हिन्दोस्तान दा नां रोशन करन इंडिया दा ते बड़े शैल खेलन ओ साढ़ा संजोग पूरा